सर्दी जे होइ अछि ओकरा ठीक करैके लेल बहुत उपाय करै छी बहुत की उपाय करै छी जे अदरक आनै छी मरीच खरीदके आनै छी ई गुड़ आनै छी तकरा दए कऽ तुलसी पात देलहुँ गर्म पानि केलहुँ ओइ पीलासँ सर्दीके स्वर्थ खतम करैके लिए ओते करै छी करै छी अइके लागि कऽ जे ततेक जोर सर्दी आइ काल्हिमे फेर भए गेल अहिना सर्दी होइत होइत मोन अहिमे अहाँ कहऽ लगबै कि जे की फेर कोरोना वाइरस नहि आबि जाइ ओइके लोक बहुत डर मानै छै ओइके लए कए जहाँ एक रति छीङ्क चलल तऽ घरेलू काम ओतबीपर अपना तैयारी रहलहुँ ओतबे अपना केलहुँ सब बाल बच्चाके लए कऽ ओरिया पोरियाके चललहुँ एखन एते गरमी छै एते ठण्डी छै जे कतबो गरमवला सामान खाइ छियै तऽ देह गरमेबे नहि करै छै आओर गुड़ अदरकके जे छनका बना लेलहुँ तऽ कनी शरीरमे स्वर्थ मिल जाइ छै तऽ ओतेक उपाय हदो घड़ी हमसब करै लए तैयार भए जाइ छियै एतेक उपाय हमसब हदो घड़ी तैयारी कए लै छी